हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी पंज नंबरें दे बारे च सनाना चाह्न्नी आं जेह्ड़े दस कशा लेइयै दस लक्ख दे बिच्च औने न ते जि'यां कि साढ़ा पैह्ला नंबर आई गेआ साड्ढे पंज सौ ते दूआ साढ़ा नंबर आई गेआ पंज ज्हार पंज सौ चौदां ते त्रीआ साढ़ा नंबर आई गेआ इक लक्ख ते चौथा साढ़ा नंबर आई गेआ सत्त लक्ख ग्यारह् ज्हार ते पंजमा साढ़ा नंबर आई गेआ नौ लक्ख